हा मां टैरेस वारो साधारण बाग़बानी में अंतर ॿुधाए थी सघां छोकी जो टैरेस ते बाग़बानी थींदी आहे उहो जीअं नंढा नंढा पौधा लॻायां वेंदा आहिनि जीअं मिर्ची जो लीमनि जो ऐं नंढे नंढे टमाटनि जो इहे नंढा नंढा पौधा असां मां पंहिंजी टैरेस ते लॻाए था सघूं बट कुझु अहिड़ा वॾा वॾा प्लांट हूंदा आहिनि जेके असां पंहिंजे घर में न बाग़नि में ई लॻाए था सघूं जीअं अंब जो थी वियो अमरुद जो थी वियो नीम जा थी विया बरगद जा थी विया अहिड़ा पौधा आहिनि जो असां पंहिंजे टैरेस ते नथा लॻाए सघूं हिननि खे वधीक जॻह खपंदी आहे इन कारणु उन्हनि खे बाग़न में ई लॻाइणो पवंदो आहे